आइ काल्हि जेनाकि लोक एक दोसरसँ लगाव नहि रखै छै तऽ लोक अलग अलग रहय चाहै छै जाहिमे कि बच्चा सभकेँ जादा माहौल नहि मिल पाबै छै ताहि दुआरे आइ काल्हिके बच्चा सभ मोबाइल मे ऑनलाइन गेम पर जादा इच्छुक अछि